सुपौलके एगो कपड़ा वाला दुकान मे एगो जीन्स ख़रीदलहुॅं स्पार्की के ओ जीन्स के दाम बहुत अधिक दाम बहुत कम यऽ आओर फायदा जादा यऽ किया जीन्स बहुत मजबुत यऽ आओर पहिरयमे पुरा सॉफ्ट लगैया जीन्स एते अच्छा यऽ ने कि पहिनयमे बहुत अच्छा लागैया आओर क्वालिटी जीन्स के बहुत अच्छा यऽ जीन्स के क्वालिटी कोनो खराब नहि यऽ इएह कहब कि अहुँ सब ओतऽ जाएब दोकानसँ जीन्स खरीदब स्पार्की कम्पनी के जीन्स खरीदब आओर कोनो जीन्स नहि खरीदब स्पार्की कम्पनी के जीन्स बहुत अच्छा होइ छै और ई बहुत ज्यादा टिकाउ होइ छै जल्दी फाटय नहि छै